हय म्हाका वेगवेगळ्या मार्शल आर्ट फाट आशिल्ल्या लोकां वांगडा प्रशिक्षण घेवपाची संद मेळ्ळ्या आनी तो सदांच दोळे उगडपाची अनुभव आशिल्लो वेगवेगळी शैली हालचाल्याची संरक्षण आनी रणनिती हाचे कडेन कशी वतात तें पळोवपाक कितें तरी आकर्शक आसा मुयायकायेची सरव करपी कोणा कडेन स्पारींग केली याद जाता ताच्या केक आनी कोंब्या फाटल्यान आशिल्ली शक्त आनी सुक्ष्मत सुक्ष्मताय दुसऱ्या पात्याचेर आशिल्ली हांवें बॉक्सिंगी बॉक्सिंगेंतल्यान जुजू सॉरी हांवें ब्राजील्यान जुजुत्सू वेवसा वेवसायिका वांगडाय काम केलां आनी ताच्या वांगडा रोल करप नम्रतायेचें आशिल्लें